मूंखे जींस खपे पेई ऐं मां मेघनाथ मार्केट में सुरेश भाईअ जी दुकान ते वियमि हुतां खां मां मूंखे कारे कलर जी जींस वठिणी हुई हुतां खां मां कारी जींस वरिती ऐं उहा जाम सुठी निकिती उहा हुन में ॿ अॻियां खीसा ॿ पुठियां खीसा गुल वारी पैटन हुई हुनजो कपिड़ो बि ॾाढो हल्को हुओ पायण में बि वणे पियो धोराइण खां पोइ मूंखे इअं लॻो की हिनजो कलर फिटी पवंदो पर अहिड़ो कोन थियो धोराइण खां पोइ बि कलर ओड़ो जो ओड़ो रहियो मां हिन जींस खां जाम ख़ुशि आहियां